ہاں ہیلو شعیب بات کر رہے ہیں ارے میں نے آپ کو فون اس لیے کیا تھا کہ آپ وہاں دوبگھہ چوک پر کھڑے ہوئے ہیں آپ ذرا دیکھیے کہ کوئی گاڑی مل جائے مجھے دہلی ایئرپورٹ جانا ہے کوئی فور ویلر مل جائے یا کوئی تھری ویلر آٹو رکشا وغیرہ مل جائے تو ذرا لیتے آئیے اور ہاں ذرا سا کرائے کے بارے میں بھی پتا کر لیجیے گا کہ کتنا پیسہ لے گا کیونکہ بہت سارے لوگ گھر آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد لڑائی جھگڑا کرتے ہیں یہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ جو ہے ریٹ طے کر لیجیے گا اس کے بعد مجھے بتا دیجیے گا میں جب بول دوں گی تب مجھے میرے پاس لے آئیے گا تھوڑا سا ایسا کر دیجیے بڑی مہربانی ہوگی